اُتر پردیش اپنے علاقے میں کاروباری شعبہ ملازمت کے لیے بہت سارے امکانات پیش کرتا ہے جیسا کہ آئی ٹی سیکٹر میں نوئیڈا غازی آباد یا اور کانپور لکھنؤ جہاں پر کئی طرح کی کمپنیاں ہیں جو جابس نکالتی ہیں تو اِس طریقے سے اُتر پردیش میں ملازمت کے مواقع نکلتے رہتے ہیں اور بھی کئی جگہیں ہیں جہاں ملازمت کی مواقع نکلتے رہتے ہیں اور اِن کا عمل اِن کے جو بھرتی کا عمل ہوتا ہے وہ ایک پرکریا ہوتی ہے جس کو کمپنیوں نے بنایا ہے اُسی پرکریہ کے تحت لوگوں کی بھرتی ہوتی ہے یعنی جوائنگ ہوتی ہے اِن کمپنیوں میں اِن ملازمت کے لیے اور اِس طریقے سے تمام بھرتیات ہوتی رہتی ہیں اُتر پردیش میں اور بھی بہت سارے سیکٹر ہیں اُتر پردیش میں جہاں بہت ساری بھرتیاں نکلتی رہتی ہیں چاہے پولیس کی بھرتی ہو چاہے ٹیچرس کی بھرتی ہو یا پروفیسرس کی بھرتی ہو یا کانسٹیبل کی بھرتی ہو یا گارڈ کی بھرتی ہو یا یا جو سرکاری اسکول ہوتے ہیں اُس میں جو آشا ورکر ہوتی ہیں اُن کی بھی بھرتیاں ہوتی ہیں جو کہ جن کی بھرتیاں ایک سرکاری پرکریا ہوتی ہے اُس کے تحت ہوتی ہے اور جو سال بھر سال میں تین سال میں چار سال میں پانچ سال میں اِس طریقے سے نکلتی رہتی ہیں جو بھرتیاں اور اِس طریقے سے تمام امکانات ہیں جو اُتر پردیش میں لوگوں کو روزگار فراہم کرتے ہیں